जी मैं मोतिहानी थाना पी एस एस से बोल रहा हूँ रोहित कुमार आप नटवर जी बोल रहे हैं आपके एगेन्स्ट एस पी साहब से मुझे ऑर्डर प्राप्त हुआ है कि आपने कहीं पर कुछ खूनी उनी किए हैं क्या काम लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एक पुलिस के बावजूद भी बोलने पर आपके पास बाइक चोरी का भी आरोप लगा हुआ है आपने कहीं बाइक चोरी किया है और एस पी साहब का ऑर्डर है मैं आप को गिरफ्त कर लूँगा नहीं तो उससे बढ़िया है कि आप खुद अपने आप को थाने में आ कर सरेंडर कर दीजिए आखिर ये फिर एस पी साहब के पास से ऑर्डर निकलने का क्या मतलब है फिर कहीं न कहीं आपके प्रति कोई एफ आई आर किया हुआ है तो अपने आप को आप थाने में आकर प्रूफ कीजिए नहीं तो मैं आपके कुल चार्जसीट कर दूँगा फिर आपके पिता जी का क्या नाम हुआ रामकल्याण आपका घर कहाँ पड़ता है बरिया बरियारपुर से बोल रहे हैं आप तो आप अपने आप को जल्दी से जल्द थाना में आकर सरेंडर कर दीजिए अन्यथा हमें विवश होकर आपको मजबूरन आपको पकड़ना पड़ेगा और ये जो मोटरसाइकिल चोरी का जो आप पर आरोप लगा हुआ है तो आपने जो मोटरसाइकिल लिया है उसकी व्यवस्था कर दीजिए तो आपके लिए हो सकता है केस थोड़ा हल्का हो जाए लेकिन कानूनी कर्यवाही के तौर पर मुझे एस पी साहब को जवाब तो देना पड़ेगा इससे बढ़िया है कि आप मुझे सरेंडेर कर दीजिए और आप पर कोई मुकदमा थाना में भी द दर्ज है आपके कोई आपके थाना में और कोई मुकदमा दर्ज है अच्छा ये बाइक चोरी वाला तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने चोरी किया है या आपके पीछे कोई मास्टर प्लान लगाया गया है लोगों का कि इसको जानबूझ कर फंसाया जाए ऐसा कुछ तो अपने आप को थाना में ला कर सत्यापित कीजिए और इसको क्लियरेंस करवाइए तब तो इसके बाद कुछ हो पाएगा हाँ तो आप तो हो सकता है तो कल या परसों के डेट में नटवर जी आइए अन्यथा मुझे आपको फिर एरेस्ट करना पड़ेगा ये एस पी साहब का ऑर्डर है ठीक है मैं रख रहा हूँ अभी कॉल को